हलो हलो बताइए अच्छा कब चाहिए भैया अच्छा नॉन ए सी चाहिए ए सी चाहिए नॉन ए सी चाहिए कितने लोग डबल औकूपेंसि सिंगल औकूपेंसि भैया मतलब एक लोग रहेंगे दो लोग रहेंगे सिंगल कितने दिन के लिए आच्छा ठिक है तो भैया मेरे यहाँ जो नॉन ए सी है वो बारह सौ रुपये है सिंगल औकूपेंसि और यदि दो लोग रहते हैं तो पंद्रह सौ रुपये डबल औकूपेंसि है इसमें नाश्ता शामिल नहीं है कोई खाना शामिल नहीं है बस केवल रूम रेंट है यदि आप नाश्ते के साथ इसको लेंगे तो मैं पंद्रह सौ रुपये में नाश्ते के साथ आपको ये दे सकूँगा भाई नाश्ते के साथ बारह सौ नहीं हो पाएगा ज़्यादा ज़्यादा में ये कर सकता हूँ कि पंद्रह सौ की जगह चौदह सौ मैं कर सकूँगा नाश्ते के साथ क्योंकि आप सात दिन रुक रहे हो इसी लिए वो भी यदि आप एक दो दिन रुकेंगे तो वो तो पंद्रह सौ से कम नहीं होगा हाँ हाँ बिल्कुल क नियम क़ायदे क़ानून हैं पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आप आज आ रहें हैं अभी अपनी जब भी बातचीत चल रही है यदि आप आज आते हैं तो कल सुबह मन मेरा जो चेकऑउट टाइम है वो बारह बजे का है यानी अभी से ले कर कल सुबह बारह बजे तक का में एक दिन चार्ज करूँगा फिर यदि आप कल से कल दोपहर के बारह बजे से परसों के दोपहर बारह बजे तक दू दो दिन चार्ज होंगें तो यानी बारह बजे एक तो चेकऑउट टाइम है ठीक है सर दूसरा मेरे यहाँ पर बैठ कर दारू और ये सब नहीं पी सकते हैं भैया

ठीक है बिल्कुल हाँ नहीं लंच का क आप मेन्यू कार्ड है मेन्यू कार्ड में आप जो बोलेगे उसका जो रेट है वो रेट वैसे लगेगा और उसमें जी एस टी अलग है तो जो रेट जो आप खाएंगे उसका रेट जैसा होगा वो बिल्ल वो आ वो अलग से होगा अभी मैं जो आप से बात कर रहा हूँ चौदह सौ रुपये में चौदह सौ रुपए में आपको कमरा होगा और उसके साथ आपका नाश्ता इसमें इन्क्लूड होगा हाँ मेरा एड्रैस है भैया दस नंबर पर है बिल्कुल मिएन मैन मार्केट में है आप जैसे ही आएंगे दस नंबर मैन मार्केट में एक ही होटल है अपनी बड़ी आप आ जाइए और मैं अभी छः बज तक यहीं हूँ मैं नहीं रहूँगा तो फिर दूसरा मनेजर मिलेगा आप उससे बता दीजिएगा कि मुझ से बात हो गई वो कर लेंगे मैं लिख लिख कर चला जाऊँगा यहाँ ठीक है ठीक है आप पक्का करिएगा क्योंकि अभी सी अ सीजन चल रहा है तो फिर नहीं मिलेगा तो वैसे भी मेरे पास अभी दो रूम ही बाक़ी है तो आप जैसा बताएंगे फिर अपन वैसा करेंगे ठीक है जी ओके जी ओके जी हाँ